دہلی میں مرکزی ہیلتھ کیئر سینٹرس اور ان میں ریگولیشنس بہت زیادہ ہیں ہم دیکھا جائے تو ہماری سینٹرل دہلی میں بہت سارے ہاسپٹلس ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں کلین میڈیکل فیسلیٹیز اچھی تو ہے لیکن یہاں دیکھا جائے تو بہت زیادہ پبلک ہے کیونکہ باہر کی پبلک جو ہوتی ہے وہ بھی دہلی میں آ کے اپنا علاج کراتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے اور بڑے اسپتال بہت کم ہیں جس کی وجہ سے سب بڑے اسپتالوں میں آنا چاہتے ہیں اب دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت سارے کلینکس کھلے ہوئے ہیں محلہ کلینک بھی کھلے ہوئے ہیں ہاسپٹلس بھی ہیں لیکن پبلک اتنی ہے کہ اس کو پبلک کو کنٹرول کرنے کی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح اسی لیے بہت سے لوگوں کو پورا علاج بھی نہیں مل پاتا کہ اگر دیکھا جائے ایک ہاسپٹل ہے ہماری طرف اربن ہاسپٹل اس میں دیکھا جائے تو اتنی پبلک ہے ایک بیڈ پر دو دو مریض لیٹے ہوئے ہیں دو ایک بار میں دو لوگوں کا علاج چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ دقت آتی ہے اب مان لو غریب جو طبقہ ہے وہ اگر ہاسپیٹل نہ جائے اور وہ پرائیویٹ دکھائے تو اس کا پرائیویٹ کی اتنی فیس ہے اس وقت میں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا اس لیے وہ ہاسپٹلوں میں جاتا ہے وہاں پہ ٹائم اتنا لگتا ہے کہ اگر وہ صبح ایک بار پانچ بجے جانا پڑے گا اس کو کہیں پہ دکھانا ہے تو کیونکہ پہلے لائن میں لگے گا پرچے کی لائن میں لائنیں اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں کہ نمبر آیا نہیں آیا نہیں آیا اس کے بعد اس کو پرچے کی لائن کے بعد وہ جائے گا او پی ڈی میں دکھانے وہاں پہ بھی الگ لائن لگی ہوئی ہے پھر وہاں پہ سینئر ڈاکٹرس نہیں ہیں جونیئر ڈاکٹرس دیکھ رہے ہیں کسی نے کچھ بت لکھ دیا کسی نے کچھ لکھ دیا اب جب اس کی اگلی ڈیٹ ملی اس کو دوبارہ جانے کے لیے تو وہاں پہ ڈاکٹر ہی چینج ہو گیا کوئی اور ڈاکٹر ملا اس کو بہو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہیلتھ تھوڑی سی ہیلتھ کے فنکشن میں تھوڑا ہم پیچھے ہیں ابھی